गुजरात में ॿियूं ॿियूं इलाही स्वास्थ्य ई सुविधा आहे सहूलियती पंहिंजे ई गुजरात सरकारि वटां मिल्यल आहिनि जीअं त मिल्यल आहे जीअं त किशोरी स्वास्थ्य ई योजिना बाल विकास योजिना गर्भवती महिला स्वास्थ्य पुरा पोशण आहार योजिना वग़ैरह वग़ैरह वग़ैरह तंहिं खां सवाइ ॿिया बि अस्पताल जीअं त सरकारी अस्पताल अर्ध सरकारी अस्पताल में भी सुठी सुठियूं सहूलियतूं आहिनि ऐं ॿिया ॿिया भाॻ आहिनि जिनि में डायाबिटीस अधुरंग हॾकनि जा विभाग आहिनि हिन सभेई शयूं खां लॻंदियूं बीमारीनि जा इलाज हिते सस्ते में ऐं वरी कहिड़े मुफ़्त में बि ॾींदा आहिनि असांजे पासे वारे नर्सींग होम में घटि में घटि पंजाह हज़ार बिस्तर जी सहूलियत आहे